जों मोनथिगौ जोंनि बर' हारिआ भारतनिनो मोनसे गोजाम हारि जोंनि बे सा सानजा भारतआव बर' हारिखौनो जोङो हानि फिसा सन अफ डिस सयेल होन्नानै जोङो बुंनानै लायो आरो बे बर' हारिया बिसिबा बोसोर हमनानै रायजो जाबोनायाव गावनि राव हारिमु आसार खान्थि लाखिबोदों नाथाय समनि फाखनाव जोंनि बर' हारिनि सायाव गुबुन हारिफोरा मेगन सानानै बे हारिखौ गादबनो थाखाय जेरैबायदि नाजाबोदों बे नाजा बोनायनि गेजेरजों जोंनि बर' रावा गोबां खहा जादों जायनि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव बर' रावखौ रायलायग्राया खमायनानै गुबुन रावखौ लानो गोनां जानानै फैदोंमोन बेखौ जोङो बुंनांगोन थारैनो गुबुन रावनि बर' रावनि सायाव बियो नारसिन्नाय एबा नासयनाय बर' रावखौ नागारनानै गुबुन रावखौ सोलों होनाय आरो बर' रावखौ नागारनानै बर'खौनो गुबुन हारियाव सरजाबनाय बे रोखोमनि गोबां जारिमिनाव जों मोन्नो हायो बेखायनो बर' रावनि जारिमिना जोबोर खस्थ'है थांनानै थाबोदों आर दिनै बे रावा संबिदाननि संबिदानाव हाबनाय लोगो लोगो बे रावखौ जों दोनै गोजोरै बे मुलुगाव जों फसंनो हानाय होन्नानै जोङो बयबो गोग्गानो हायो गुबुन गुबुन रावनि माखासे रावनि रोंखा राखा सुबुंफोरा बर' रावनि माखासे सोदोबफोरखौ लांनानै गावसिनि खालामहैदों बेबायदिनो हारिमुफोरखौबो जोंनि हारिमुनि जथ' दङ बेफोरखौबो फिसोरो गावसिनि खालामनानै जोंखौ बिनि बिगोमाथिखौ फिसोर फोजोबनानै होदोङो बेबायदि गोबां जोंहा दङ जेरैहाय बैसागु फालिनाय मागो दमासि फालिनाय बेबायदिनो बर'नि मोनसे जुनिया फालिनाय नेमफोरखौ गुबुन हारिया लांनानै गावसोरनि होन्नानै दा फोरमायनो सानो जायखौ जों दोनै बर'नि होन्नानै बुङोब्ला खायसे खायसेआ बर'नि नङा होन्नानैबो बुंनो ओंखारग्रा दङ रावनि बेलायावबो बेदिनो बर' रावखौ फिसोर गादबनानै बे बर' रावखौ उनाव जोङो हारिनि खर'सा माखासे गेदेमाफोरा जेब्लानाखि रावनि थाखाय खामानि मावदों अब्ला बहाय लाजि फोनांनानै बर' रावखौ लिरनाय राव नङा बियो माथ्र बुंनायल' राव होन्नानै बुंनानै जोंखौ लाजि फोनांनायबो जों खोनानो मोन्दों बा बिदि नुनो मोन्दों बेबायदिनो जोंनि रावनि सायाव गुबुन हारिनि जे नासयनाय सोबख'नाय दबथायनाय बे जाबोदों हारिमुनि बिथिङाव बिदिनो जोंनि माखासे मावनाय दांनाय सान्नाय हनाय फालिनाय खुलुनाय फुजिनाय बेफोरखौबो गावसिनि होन्नानै खालामना लादोंमोन जायनि थाखाय जोंहा बेफोरनि सोमोन्दै संदानफिन्नानै दोनै बुथुमफिन्नो गोनां जानानै फैदों बेबायदिनो जोङो रावनि सायाव आरो बेनिफ्राय हारिमुनि सायाव मालाय हारिनिफ्राय बोखांनो थाखायनो जोंनि माखासे हारिनि गेदेमाफोरा सांग्रां जानानै खामानि मावबोनांगासिनो थादों जेरैहाय जों बुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफाद आरो बिदिनो माखासे बर'नि हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय ओंखार बोनाय माखासे गुबुन गुबुन आफादफोराबो बेबायदि बर'नि रावखौ बोखां फिन्नो थाखाय बर'नि हारिमुखौ लाखि फिन्नो थाखाय बेखौ रैखा खालामनाय आर बेखौ फुवारनाय बेखौ फोसाबनाय खामानि मावनो गोनां जानानै फैदों आरो दा बेनिखायनो जोङो गोदोनिया दानि जोङो बिजिरोब्ला दायो जोङो जौगानो थाखाय माखासे खाबुखौ मोनगासिनो दङ गिबियाव नाथाय जोंनि बर' रावा जों नुनाय जारिमिननि गेजेराव गोबां रावारिफोरजों गादब जादोंमोन आरो जोंनि सोदोबफ्रा लांजादोंमोन आरो हारिमुनि बिथिङावबो जोंनि माखासे फालिनाय जोंनि थाखानाय हारिमुआ दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोर गासिबोआनो गुबुना गावसिनि खालामना लादोंमोन आरो जोंखौ जेबो गैआ बादि खालामनो नागिरदोंमोन आरो दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ अराय गोजोर लाखिनो थाखाय जों बयबो खौसे जानानै खामानि मावनांगोन आरो फोसाबनायाव जोङो गोसो होनानै जोंनि अरिजिन जोंनि गुबै जोंनि हारिमु बे हारिमुनि माखासे आयदाफोरखौ जोङो लाखिफिन्नांगोन दोनैनि दिनाव जोङो गोदान मुगानि माखासे हारिमुवारि गोहोमजों माखासे जोंनि दामनाय देनाय खन्नाय मोसानायफ्रा थांफानायखौ जों एसे नुयो बेबायदिनो थांबाय थायोब्ला नाथाय जोंनि हारिमुवा उनावहाय बियो रेजें जाहैगोन जोंनि हारिमुनि जि गोग्गो जोहा दंखायो गोजोर दंखायो बे गैया जालांगोन दा बेनिखायनो बेखौ जोङो लाखिनो थाखाय जेब्लाबो नाजानांगोन जोंनि बयबो सुबुंफ्रा सांग्रां जानांगोन खनग्रा दामग्रा देग्रा मोसाग्रा आरो जोंनि फरायसा गोहो थुनलाइ आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफोराबो बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि फारसे रावनि फारसे गोसो होनानै खामानि मावनांगोन जाहथे जोंनि राव आरो हारिमुवा अराय समनि थाखाय गोजोर जानानै थायो आरो मुलुगाव बर हारियाबो मोनसे गोग्गोम हारि होन्नानै आजाव जायो आरो जेब्लाबो जौगानाय लामाथिं थांनो हायो